جو فنکارانہ مصنوعات ہیں مہاراشٹر کی تو وہ دراصل نسل در نسل چل کے آتی ہیں تو اس لیے ایک جن ایک جو نسل ہے دوسری نسل کو مطلب اپنے سے ینگر جنریشن کو سب چیزیں سکھا دیتی ہیں اور جو ان کے جو راز ہوتے ہیں فنی راز جو ہوتے ہیں وہ سینہ در سینہ جو ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو گورنمنٹ کے لیول پہ کیا کام ہو رہا ہے یا پھر انٹلیکچوئل جو پراپرٹی ہے اس کا کس طریقے سے مطلب حفاظت کر رہی ہے حکومت اس کا خیر مجھے اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے اس لیے میں غلط سلط بولنا پسند نہیں کروں گی لیکن ہاں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کچھ جو جو یہاں کی چیزیں ہیں تو ہمیں اپنے ان چیزوں کی نقل یا پھر نقل یا پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھنے کا ایک ذریعہ ڈھونڈ کر رکھنا چاہیے ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے تو ہم بھول جائیں گے ان ان فنون کو یا پھر ان ریسیپیز کو یا پھر ان آرٹس کو ہم بھول جائیں گے اگر ہم نے ان کو کہیں لکھ کر نہیں رکھا یا اپنی جنریشن اپنی ساتھ جو بالکل ینگ جنریشن ہے اس کو سکھایا نہیں اور جنریشن سے ایک نسل سے دوسری نسل اگر ہم نے اس کو برابر سے اس وراثت کے ترکیب کو برابر سے منتقل نہیں کیا تو یقیناً وہ راستے میں کہیں گم ہو جائیں گے